اردو ایک بہت پیاری زبان ہے اور یہ ایک میٹھی زبان ہے کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص اردو بولے تو اس کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اردو پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہے اور اردو شعر و شاعری کو پورے ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اس طرح بالی ووڈ کے گانے بھی اردو زبان میں ہی ہوتے ہیں خاص کر پرانے گانے تو اردو میں ہی ہوتے ہیں تو اس زبان کے گانے سن کر دوسری زبان کے لوگوں نے اپنی زبان میں گانے لکھنا شروع کیا اور اردو کی شعر و شاعری سے متاثر ہو کر اپنی زبان میں بھی شعر و شاعری شروع کیا اس طرح اس زبان نے دوسری زبانوں کی ترقی کو متاثر کیا